हेलौ मा खाबर नाया दङ दंनायालाय नोंनो नांगौ आरो नाया बिदिनो आं गुरनाय माखासे दं आरो बै लङा दैयाव मुसारि फिरिनाय बिदिनो गोरि बेंसि बोथिया लगाय मोनदेर दङ आरो ओमफ्राय लकेल लकेल ना सेरसे नांगौमोन आरो

औ दे दा बिदिबालाय नों लांफैगोन ना सोर लांफैगोन ए मानसिया सोरखौ फाथायहरगोन खिन्थाहरखादो नोङो नङाबा आं मोनथिनाय नङाना मा नामया ए दयालु ना मा नाम मोनलाय औ औ दे बे दखानावनो बै सारियालि दखानाव होमबालाय दा हरगोन आङो फैबा ओमफ्राय खिन्थु दामा हयले एक्स' थाखा फ'वाखा बोथिया थुरि गोरि लगायनाय जायखिया सेरसे औ सेरसे जागोन दे मोनगोन लगाय मोनदेर लगाय मोनदेर बाबो एक्स' थाखा फ'वाखा दाहाय लगायसै गोरि बोथिया थुरि एखे नालाय बिसोरो लगायनानै हरगोन आङो दे सेरसे दङ' दंनायालाय माबा आं एसे बुरजा मोनदों आरो बैयाव मुसारि फिरिनाय माखासे आरो बिदिनो जेखाइजों जाम्फैयाव बोथिया गुरनाय माखासे

आलासिया बबेनि औ आयौ गोजाननिथार बुरजाथारदां आलासिया

हाब ओंखायनोथ' नाखौबो बुरजा नांगोन नाल'जोंथ' जाया बेदरबो नांदेरगौ बाहा नाल'जों जानो दे जायखिया नों दा थिनहरल' आङो दाहाय फैबानो हरगोन आरो आं सेरसेथ' दे दाहाय हरगोन आङो

साइडया बे माबा एसे सा सा लाइनआव माबानि लाइननि एसे साहा बानो आं बेहायनो थाखायो जोंनि फंबायनि खाथियावनो बेवनो थायो आङो औ दे जायखिया सिनायखायो सिनायनायालाय दा नुबा हरगोन आङो दे दा दे हरगोन मोजां मोजांखा नायालाय बे दाम गोसानि नालाय बेखौ आलदा थाखायो हरगोन मोजां मोजांंखौ लगायनानै आर बे दाम खमालाय खम बिदिनो बेंसि बेंला बेफोरलाय खमखा दे दोनथ'दो दे